हलो जय झूलेलाल डॉक्टर साहिबु मूंखे कल्ह खणी बुख़ारु आहे ऐं खंघि बि आहे तो मूंखे कुझु ॿुधायो जी अच्छा

ठीकु आहे अच्छा

इअं अच्छा जी ऐं कोई परहेज

अच्छा जी जी मां ज़रूरु परहेज कंदमि जय झूलेलाल डॉक्टर